जोंनि गामियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गोबां आरजिनो हाबाय बिदिनो जोंनि जोंनि गामियाव मोनबासो दङ जोंहानियाबो हिन्जावा दं बिसोरो गोबां रां खामायनो हायो ओरै ल'न होयो ल'नखौ मोनो बिदिनो होजायो आरो होफिनो बिदिनो जायो आरो नै सा ओनसोल सेनथाफारा जायगायावबो बिसोरनावबो दङ बिसोरबो बिदिनो होयो लायो होयो फैयो बिदिनो बिसोरबो गावगावसिनि जौगाथायखौ सुफुंनो हायो आरो बिदिनो बिसोरो मोजां सम गोबां फैसा आरजियो लायलाय मालाय खालामनानै ल'न होनाय जायो आरो जोंनि खाथि खालायाव गासैबो गामियावनो सेल्फ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दं आरो जोंनि गामियावनो मोनथामसो दं बेफोरबायदि बिसोरबो होयो फैसा खामायो सोरबा होयो बिदिनो होयिफोरखौ सोंनानै बिना लायो आरो बिसोरनि गेजेराव मैगं थाइगंबो गायो माबा माबि खेथि खालामो बिदि गासैबो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो खेथि खालामो मोजां मोनो फैसा जमायो फैसा हाजार हाजार मोनो गावसोरनि मोननांगौखिनिखौ उनाव मोननो हायो जोंनाबो बिदिनो गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो बिदि खालामनो हायो बिसोरो बिदियैनो गाव गावनि फैसा थाखा ल'न होनानै बोखांनो हायो